हैलो जय झूलेलाल डॉक्टर डॉक्टर मूंखे न हफ़्ते खां न सर्दी बुखार छिकूं खंघु थी पई मां क्रोसिन वठां थी खंघु जी दवा वठां थी पर लहे चढ़े थो बुखार फ़ाइदो नथो थिए खंघु बि सर्दी में नक वहे वहे थो ॿुधायो छा कयां इलाज

हा हा ठीकु आहे कीअं वठां दवाऊं ॿुधायो तव्हां मूंखे कीअं वठां

हा ऐं खाधो केर मतिलबु खाद खाधो कहिड़ो खायां हा ऐं गलो बि सॼो वरितो पिया न नक बि वहे ई वहे तो जाम तकलीफ़ आहे असुल त सुभाणे शाम जो अचांव मां चेकअप कराइण लाइ हा अच्छा ऐं ॿियो इहो दवाऊं वठण थी फ़ाइदो त लॻंदो न ईअं थोरो मतिलबु फ़ाइदो त थींदो न ईअं वठण सां दवा इहो कोई ॾपु जी ॻाल्हि त कोन्हे न

न इहो टोप में ई पाणी गर्म करे पोइ हुनसां ई बाथ करे थी सघां न उहो कमु मथो ढके करे पोइ टोवाल सां मथो ढकेव काढ़ो ठाहे पियां चवंदा काढ़ो ठाहे पीयो तुलसीअ जो हीअ सभु हुजे काढ़ो ठाहे पी सघां थी पई

हा ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल